तव्हांखे किटी पार्टी जो शौक़ु आहे हुन बारे में ॿुधायो हा मूंखे किटी पार्टी जो ॾाढो शौक़ु आहे थोरो टाइम पहिंरीं त न वेंदी हुअसि हाणे असांजे कॉलोनी में किटी पार्टी ग्रुप आहे असांजो असां मस्तु तयार थी करे उहो कॾहिं होटल में वेंदा आहियूं कॾहिं असांजे कम्युनिटी हॉल में असां पार्टी रखंदा आहियूं हाउज़ी गेम कंदा आहियूं सुठा सुठा कपिड़ा पाए करे ईंदा आहियूं सुठो ॿाहिरां होटल में रोटी खाईंदा आहियूं असांखे जाम मज़ो ईंदो आहे ऐं सभु साहेड़ियूं असां हिक ॿिए सां मिलंदा आहियूं हिक ॿिए जो हालु अहेवाल ओढ़ींदा आहियूं हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदा आहियूं हिक ॿिए खे कुझु न्यू खाधे जूं रेसिपियूं ॿुधाईंदा आहियूं या त कुझु डिस्कशन हूंदो आहे हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदा आहियूं कहिड़ी बि ॻाल्हि जो हल असां हिक ॿिए मां कढंदा आहियूं असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं असांखे जाम मज़ो ईंदो आहे त चवंदा आहिनि त हिक एज खां पोइ पंहिंजी साहेड़ियुनि सां ॻाल्हाइणु ॿोलाइणु असांखे न दिमाग़ु ते जाम सुठो असरु कंदो आहे ऐं हिक ॿिए सां ॻाल्हाइण में असांजो जेके अंदरि हूंदो आहे उहो असांजो ॿाहिरि ईंदो आहे असां खिलंदा आहियूं मश्करी कंदा आहियूं त थोरी अलॻि दुनिया में अची वेंदा आहियूं त लॻंदो आहे की भई असां कुझु अलॻि वेठा करूं हिक ॿिए सां ॻाल्हाइणु करणु मस्ती मज़ाक खाइणु पीअणु सभु हूंदो आहे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे असांखे जाम मज़ो ईंदो आहे ऐं ॿियो थोरो असां घर में एक्चुली में सॼो ॾींहुं वेई वेई करे बि दिमाग़ु में उह ई उहा ई ॻाल्हियूं थियूं घुमनि हिन छा कयो हुन छा कयो त असां इअं वञण सां हिक ॿिए सां ॻाल्हाइण सां थोरो समुझी करे तयार थी करे ॿाहिरि निकिरंदा आहियूं थोरो कॾहिं टेक्सी में बि वेंदा आहियूं थोरी ॿाहिरि जी हवा खाईंदा आहियूं त ॾाढो सुठो फ़ील थींदो आहे कॾहिं पते रांदि कंदा आहियूं कॾहिं हाउज़ी रांदि कंदा आहियूं कॾहिं वरी उहो वन मिनिट शो जी गेम्स हूंदियूं आहिनि उहे पिणि कंदा आहियूं असां पर ॾाढो असांखे इंजॉयमेंट मिलंदी आहे चार पंज कलाक त इअं निकिरी वेंदा आहिनि ख़बर ई कान पवंदी आहे ॾाढो फ्रैश फील थींदो आहे असांखे जाम सुठो लॻंदो आहे साहेड़ियुनि विहणु उथणु ॻाल्हाइणु ॿोलाइण ऐं हिकिड़ी सां बि न थोरी चेंज बि अची वेंदी आहे उथिणी विहिणी सां ॿियनि खां सिखंदा आहियूं थोरो कुझु अॼुकल्ह जो जीअं फैशन हले थो हुनजो थोरो असांखे नॉलेज मिलंदो आहे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे वणंदो आहे ऐं हिकु त असांजो दिमाग़ु आहे न जाम रीफ्रेश थी वेंदो आहे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे असांखे सभु ॻाल्हियूं सुठियूं आहिनि की थोरो ॿाहिरि निकिरणु थोरो स फ्रेंड सर्कल में विहण उथणु थोरो ॿाहिरि घुमणु भई